میں اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ آسانی سے رابطہ کر سکتا ہوں میں اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کر سکتا ہوں میں اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے تفریح کے لئے موسیقی اور ویڈیوز دیکھ سکتا ہوں میں اپنے موبائل فون کا ستعمال کر کے اپنے کام کو مکمل کر سکتا ہوں میں اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے اپنی صحت اور فٹنیس کو ٹریک کر سکتا ہوں موبائل فون ایک بہت ہی مفید آلہ ہے جو مجھے بہت سے طریقوں سے مدد کرتا ہے میں اپنے موبائل فون کے بغیر زندگی کی کلپنا نہیں کر سکتا